गेलेमु होननानै बुङोब्ला जेनेरेलि जोङो गामियारिनि गेलेनायावहाय बायदि मैया गेलेनाय नेमखान्थिफोर दङ जेरैहाय खारनाय बारनाय अन्थाइ खुबैनाय जं खुबैनाय आरो बिदिनो जोलुर गेलेनाय खाबादि बायदिसिना गेलेनाय दङ बेफोरखौनो जोङो गेलेमु होननानै मिथिगौ दा बे गेलेनाया जोंनि समाजारि बिथिङावहाय गोबां माने देहायारि मुलामफा बा गोसोनि मुलामफा बा देहाखौ स्रां स्रिं खालामनाय साखोन सिखोन खालामनाय मेलेमखौ थाजिम खालामनाय सोलेरखौ थाजिम खालामनाय आर बेफोरबायदियावहाय मदद खालामो जेरै जोङो बेलासे समाव एबा फुंबिलि समावहाय साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला एबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेलेथारनांगौ अब्लानिया जोंनि देहाफोरा राफोद जायो जोंनि साननाय हनाय जोंनि मेलेमफ्रा राफोद जायो जोङो सासे बेक्तिया सोलेरारि एबा गोसो आरो देहायारि जौगासारनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गेलेनायखो नांगौ गेलेनाय होनना बुङोब्ला जों माखासे बेयामनि खोथाखोबो लाबोनो हायो जगासननि खोथाफोरखौबो लाबोनो हायो बे गेलेमु आयदायावहाय जोङो अब्ला नायदो जोंनि जगासन एबा जोंनि बायदि मैया बिथिङाव गेलेनायफोरा जोंनि सोलेरखौ जोंनि साननायफोरखौ साखोन सिखोन स्रां खालामनो हायो आरो बेबायदियैनो दिनै सरखारा नायब्ला सोरबा प्राइभेट आफादफोरा बायदि मैया गेलेनाय आयदा होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो सरखारि हिसाबै गेलेनाय बेलायावहाय मोजां मोजां गेलेग्राफोरनो माखासे अनसुंथाय एबा बान्थाफोर होनाय जायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायोब्ला जिउ खांनो थाखाय राहा लामा होनाय जायो बिदिनो खायसे खायसेखौ साख्रिबो होनाय जायो दा बि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सुुबुङानो राफोद गेलेनाय फारसे जोङो आगान सुरनांगौ एबा दावगालांनांगौ